राधे राधे हाए निक्की बोल रही हो अ निक्की मुझे आपसे ये जानना था कि तुम यहाँ आस पास रही हो ग्वालियर में तुम्हें पता होगा यहाँ पर कौन सा रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छा है जिसका खाना मतलब थोड़ा अच्छा हो बहुत मुझे मुझे कैसा खाना पसंद है मुझे थोड़ा कम तीखा हो और मतलब उसके साथ में कोई वो पीछे से मीठा भी भोजन दे जैसे खाने के पाचन में मेरी मदद मोस्टली अच्छा रहता है ऐसा खाना मुझे चाहिए तो क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ आस पास किसी रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज्यादा अच्छा है मुझे भी अपने लिए मंगाना है जो मेरे और मुझे ज्यादा ऐसा अनहेल्दी खाना नहीं चाहिए नार्मल मतलब सादा सा जैसे दाल रोटी चावल या फिर पूड़ी सब्जी इस तरीके का चाहिए क्या तुम बता सकती हो कि मेरे यहाँ आस पास किस रेस्टोरेंट में इस तरीके का अच्छा खाना मिल सकता है जिसका स्वाद घर के जैसा हो